खबरसो लालायदोंमोन हां आबादनि माइ गायनायनि बिसिबां गायनो हाखो बिगाबेसे गायनो हाखो दस बिगाल'खा मा मा माइ गायदों बेखौ खिथाहरलाय एसे आंनोहाय दामाथ' बाराखासै बेराद दामसै आंबो गायदों एसेल' गायदों जोंहा जोंहा र' माबा गायदों जोसा गोसोम जोसा गोसोम गायदों रन्जित गायदों माइब्रा एसे बिगाबा बिगाबा फन्द्र बिगासो देग्लाय साबसिन जादों माइआनो जोंनिया जोंनिया देग्लाय साबसिन जादों अखा बाराना अखा बारा खायनो जि मोजां जादों जोंहा

साबसिननिफ्राय साबसिन जाथारदों माइ गायनाया देग्लाय औ औ मावना जानांगौ मावना जानांगौ मावना जायाब्ला उफाय गैया मा जानो सोरनावथो बिनानै जानांगौ सोरनाव बिना मोनजाबावनो

आबादखौनो मावनानै जांगौ जोंहा आबादारि हालुवा मानसि गायनाय फुनाय बोथोराव गायना फुनांगौ